दौड़तै समय जादातर लोग गाने सुनै छै काहे कि गाना सुनैसँ ने ध्यान एक जगहपर केन्द्रित होइ लागै छै कि तु अपन मनपसन्द गाना दौड़ते समय सुनबिही तऽ बहुत अच्छा लगतौ किआकि तू अपना पूरा ध्यान ओ गानापर केन्द्रित करबिही दौड़ै समय हमे जादातर इयरफोन लगाकऽ गाना सुनैयऽ ताकि ओकरासँ जे ध्यान यऽ ने एक जगह केन्द्रित रहै छै आओर बहुत लोग बिना इयर फोन या गाना बिना गाना सुने भी दौड़ै तऽ ओकरासँ की होइ छै ध्यान तऽ केन्द्रित नहि होबय लेकिन अगर ध्यान अगर मोटिवेशन अगर सच्चा मोटिवेशन अगर अन्दर हो तऽ तौं बिना इयर फोन बिना गानाके भी दौड़ सकै यऽ लेकिन गानाके तऽअलगे बात काहेकि ध्यान एक जगह केन्द्रित होबय अगर तोहर मोटिवेशन बहुत अच्छा छौ कि हँ हमरा दौड़ना है हमरा स्टेमिना बढ़ाना है हमरा शरीके अच्छासँ रखना है या फिर कोई तो कम्पटीशनके तैयारी करऽ के तो जैसे कि आजकल बहुत सारा सबमे भी दौड़ होबेला तऽ ओ सबके तैयारी कि हंँ तो एकदम जॉबके लिए दौड़ै पड़त तोहर मोटिवेशन तऽ जॉबके प्रति हँ तोरा दौड़नाय हकुन तऽ दौड़नाय हकुन किछु करना हकुन फिर तो अगर कोइ खेलकूदके प्रेक्टिस हँ हमरा आधा किलोमीटरके दौड़ है हमरा ओकरा निकालना है एक मिनटमे डेढ़ मिनटमे तऽओकरो लागी लोग रोज दौड़ै है सुबह शाममे किसी भी समय अच्छासँ ताकि दौड़मे एकदम अच्छासँ कर सकी तऽ जॉब या फिर जो खेलकूदमे पार्टिसिपेट केलक ओकरामे फुर्तिला रह सकी आओर ताकि ओ गेम भी अच्छाँ जीत सकी आओर की